बे बेलायाव आं सानो दि जोंनि बर' सुबुंफोरा माखासे राजखान्थिखौ लानानै गावजों गाव दावराव दावसि एबा फालांगियारि मुलाम्फा आयदायाव गोबांआनो हेंथा खालामो मानोना गावजोंगाव अनज्लायनानै गोरोबलायनानै थाया राजखान्थिखौ लानानै गावजों गाव बेलेबेजे नांलाय खमलाय दावराव दावसि खालामनानै जोंनि बर' सुबुंफोरा धोरोमनि फारसे एना एनि जालायो मानोना हिन्दु ख्रिस्तान ब्रम्ह बाथौ धोरोम रिलिजोननि बागै एना एनि जालायनानै गावजों गावनो नांलाय खमलाय दावराव दावसि बुलाय सोलाय खालामनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बे बेलायाव जोंनि बर' सुबुंफोरनि साननाय गोहोफोरा गासैबो खमाय लांगासिनोसो दङ राजखान्थिखौ लानानै गावजों गाव दावराव दावसि नांलाय खमलाय खालामनायखौ जों बर' सुबुंफोरा नुनो मोनो